जिबा आगष्ट' जिगुजौ ब्रैजिस्नि जिथाम जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिब्रै आगष्ट' नैरोजा नैजिनै नै अक्ट'बर नैरोजा नैजि जि सेप्टेम्बर नैरोजा नैजिथाम